ओ हिन्दी रावा जेरैबायदि गुथै भारतनाहिनै सोलिगासिनो दङ दा बे हिन्दी रावजोंनो ओ गथै भारतनावहाय बेरायनो हायो दा बेबायदिनो जोंनि भाषाबो बर'आ बर' भाषाबो खुब दोरखार बर' भाषाखौ रायनानैनो जोंबो बिदेशआव थांनानै रायज्लायनानै जोंबो दिन्थिनो हायो जे बर' हारिनि भाषा नैबेबायदि होननानैहाय जोङो दिन्थिनो हायो आरो बेजोंनो फोरमान होनो हायो बर' होननानैहाय जों गावखौहाय दिन्थिनो हायो आरो बे बर' रावा जोंने आगोलहाय गैयामोन खिन्थु उनावहाय प्रतम बर' बर'नि भाषाखौ ओंखारजेनबाय बेवहाय मोनसे प्राइमारियावहायबो लेखा दिहुन्दों बे गामिनि फरायसालियावहाय दा बेवहायबो जोङो फरायजेननो मोनबाय दा बिदिनो दा प्राइमारि लेभेलनिफ्राय थांनानै हाइ स्कुल कलेज इउनिभारसिटिसिम थांबाय जोंनि बर' भाषाया दा बिखौ जोङो गोगा खालाम नांगौ आरो बि भाषाखौ जोङो बिदेशआव थांनानैहाय जोङो गावजों गाव बर'जों बर' रायज्लायनानै बै हिन्दी बासिनि मानसिखौहाय जोङो मिथिहोनांगौ जे जोंनि भाषाया नैबेबिदि रायो होननानैहाय दा बेबायदि जुदि रायनानै रायनानै दिन्थिनो हायोब्ला अब्ला थारैनो सानगोन जे अ बर'आ दंमारो बे हिसाबैनो बिस्रा साहित'बो दंसैनो बर'नि रावा साहित' गैयाब्ला बर'नि रावा बुंजाखाया गासिबो जाथिनि साहितिक थायो खिन्थु जोङि बर'निबो साहित' दंसै दा दा बेखौ लानानैनो जोङो फरायगासिनो दङ दा बे हिसाबैनो खुब ओ रिजिगनेशन रिजायन माबा रुजुनायावहाय आङो बेखौनो बुंबाय हिन्दीआ जेरैबादि इम्परटेन्ट जोंनिबो बर' हारिनिबो बेबायदिनो वर्ल्डआव फेमास जानांगौ मिथिसार जानांगौ इंडियानावबोथ' आरो दाबुंसै बाहेरायावबो जोङो बिदेशआव थांबायोब्ला गोबां गोरोंफ्रा थांलायो बिसोरो गोजान थांनानैबो रायज्लायै रायज्लायै रायज्लायोब्ला माखौथो रायज्लायदों नोंसोरलाय मा भाषा रायज्लायदों होननानै सोङोब्ला जोङो बुंना होनांगोन बे मानसि थांनायफ्रा जोङो जोंनि बर' रावखौ रायज्लायदों दे रायज्लायबावसाय जोंबो खोनासंनि होननानै बिसोरबो खोनासंगोन मोजां मोनगोन अब्ला बिसोरबो सापर्ट होगोन आरो